ہلو السلام علیکم میرا نام طارق ہے اور میں علی گڑھ سے بلانگ کرتا ہوں اور میں اسٹڈی میں ابھی میڈیکل لائن میں ہوں اور میرا ڈی فارما چل رہا ہے پھر کمپلیٹ ہو گیا ہے بی ایم ایل ٹی اور میں میڈیکل لائن میں ہوں کافی ٹائم سے ایکسپیرینس ہے میرے کو پانچ چھ سال کا ہو گیا ہے اور میں نے پیتھولوجی میں بھی جاب کی ہے ہاں اب کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اس میں پیتھولوجی میں میں نے جاب کیا ہے جیسے کہ ایس آر ایل ہو گیا رین میکسی ہو گیا ہاں اور آپ کا ڈاکٹر لال ہے اور میڈیکل میں بھی میں کافی ٹائم جاتا رہتا ہوں میرے کو میڈیکل کا بھی کافی اچھا ایکسپیرینس ہے میڈیکل میں میں ڈوسنگ وغیرہ جو ہوتے ہیں انجکشن وغیرہ وہ بھی لگا لیتا ہوں اور میرا بہت سمپل سا رہتا ہوں زیادہ میرے کو کوئی زیادہ کچھ سوچتا نہیں ہوں میں بس جو ہوتا ہے میں اسی میں خوش رہتا ہے اور جو ملتا ہے اسی میں اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہوں